ड्रॉइंग के प्रोडक्ट और सामान में वैसे तो मैंने जब भी बच्चों को दिलाया है तो हर तरह की चीज़ें मिलती उसमें बहुत सारी कंपनियों की जैसे डोम्स के कलर नटराज पेंसिल इस्केच पेन ए ए फ़ोर शीट की जो ड्रॉइंग शीट आती है वो और हार्डबोर्ड पर भी बनती है ड्राइंग कार्ड उस पर कार्डबोर्ड पर भी बनती है उसके लिए एक वाटर कलर मोम कलर और ब्रश पतले मोटे आइल पेंट कलर भी होते है उनके ब्रश अलग होते हैं तो इस तरीके से कईं सारी चीज़ें मिलती हैं इस्टेशनरी की दुकान पर और बहुत सारे बटर पेपर पर भी इस्केच बनाकर के उसके आधार पर इस्केच बनाकर के ड्रॉइंग बनाई जाती है तो इसी तरीके से काफ़ी सारी सामग्री मिलती है और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं कलर अलग अलग कंपनी के होते हैं जिसमें वहाँ पर जो कलर अपने को चाहिए वाटर कलर आइल पेंट कलर जो अपनी चॉइस रहती है जो जो चीज़ बनाना चाहते हें बच्चे ड्राइंग के आधार पर जो उसके अकॉर्डिंग कलर और प्रोडक्ट पसंद करते है उसी आधार पर दिलाना पड़ता हे और खरीदना पड़ता है ये जरूर है कि ये सब इस्टेशनरी की दुकान पर थोड़ा कॉस्टली मिलता है लेकिन यदि बच्चों की डिमांड होती है और ड्रॉइंग बनाना है डिपेंड करता है कि बच्चे कितने बड़े बच्चे ड्रॉइंग बना रहे हैं और क्या बना रहे ओर किस पर बना रहे हें वो ड्रॉइंग शीट पर बना रहे हैं वो हार्डबोर्ड पर बना रहे वो कार्डबोर्ड पर बना रहे हैं वो पेंसिल से बना रहे ये कलर से बना रहे मोम है मोम चॉक से बना रहे हैं उसके अकोडिंग सामग्री खरीदी जाती है और खरीदना पड़ती है लेकिन बहुत आसानी से ड्रॉइंग के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हे जो कि बच्चों को ड्रॉइंग सिखाने और बनाने में बहुत आसानी हो जाती है